हाँ बहुत सारी ऐसे हिंदी मुहावरे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं जैसे कि आ बैल मुझे मार जिसका अर्थ होता है शायनी मुसीबत मोल लेना मतलब ऐसा कोई काम करना कि ख़ुद ही ख़ुद ही के सर पे उसकी मुसीबतें आ जाएँ और जैसे एक और होता है कि अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अपनी खुश अपनी प्रशंसा ख़ुद करना जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता वह अपनी ख़ुद ही ख़ुद ही के बारे में बोलते र रहते हैं अपनी प्रशंसा ख़ुद ही करते रहते हैं और जैसे कि एक मुहावरा और है जो मुझे अच्छा लगता है वह जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना इसका अर्थ होता है सबसे पृथक काम करना जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सबसे हट कर काम करते हैं किसी से कोई मतलब नहीं होता है वह सबसे अलग काम करते हैं सबसे हट कर करते हैं और एक और मुहावरा है जैसे आँखों में धूल झोंकना जिसका अर्थ होता है धोखा देना जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे सामने हमारे लिए अच्छा करते हैं हमको लगता कि हाँ यह हमारे दोस्त हैं हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं पर हमारे पीठ पीछे हमें हमें ही धोखा देते हैं और एक और मुहावरा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यह जो है कि अंग अंग फूले ना समाना जिसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना जैसे कि हमारा रिज़ल्ट वग़ैरह आता है तो हम बहुत ज़्यादा ख़ुश होते हैं जिसकी ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं होता अत्यधिक प्रसन्न होना ऐसे ही कुछ कहावते भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जैसे जैसी करनी वैसी वैसी भरनी जैसे कि जिसका अर्थ होता जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा जैसे अगर हम किसी के साथ कोई काम अच्छा करते हैं तो भगवान जी हमें उसका फल भी अच्छा ही देते हैं और हम किसी के साल ही साथ बुरा करेंगे तो हमें भी उसका बुरा ही परिणाम मिलता है और एक और कहावत है जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसे अगर हमारा मन अच्छा है ना अगर हमारा मन अच्छा है हम हमारी सोच अच्छी है तो हम कोई काम भी करेंगे ना तो उसमें हमें संतुष्टि मिल जाएगी और अगर हमारे मन में ही मैल है तो हम कुछ भी कर लें हमें शांति मिल ही नहीं सकती अगर हम कोई का अगर हमारे मन में मन शुद्ध है तो हमारे घर में ही हमें भगवान मिल जाते हैं और अगर हमारा मन ही शुद्ध नहीं है तो हम कहीं भी तीर्थ यात्रा पर चले जाएँ हमें कभी मन में संतुष्टि नहीं मिल सकती ऐसे ही बहुत से प्रकार के मुहावरे कहावते हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं